हांवें स्टिलाचें किचनवॅर घेतिल्लें ताचें नांव क्विन्स कुकवेर तो कुकर कसो कुकरान जशें अन्न शिजता तशेंच हातून अन्न शिजता पूण हाका शिटी ना हें जेन्ना अन्न शिजूंक लागता तेन्ना गॅस ऑन करतकच ती वयली तपकडी कडकडूंक लागता कारण तातूंतल्यान वाफ भायर सरता आनी ती तपकडी कडकडटा कांय वेळ कडकडल्या उपरांत ताका वयर एक जें हँडल कशें आसता तें स्पीन करूं येता तें स्पीन करतकच ती आनीक कडकडटा आनीक वाफ भायर सोडटा आनी जेन्ना तो कडकड थामता तेन्ना अन्न शिजलें अशें तुमच्यांनी समजूं येता तेन्ना ती सकयल काडून थोडो वेळ न्हिवपाक दवरची आनी न्हिव न्हिवतकच तें जी तपकडी कडकडटाली ती ताका लॉक जाल्ली आसता तुमकां जाय तेन्ना अन्न तुमच्यांनी भायर काडून खावं येता पूण जर ताका लॉक जाल्लें आसत जाल्यार परतीन मातशी हून करून हून केल्यार तें लॉक सुट्टा अशे तरेचें हें क्विन्स कुकवेर आसा तें पूर्ण स्टिलाचे आनी स्टिलांत टंगस्टनूय बशिल्लें आसा ताजी गॅरंटीय बरी आसा आनी तें अन्न शिजोवपाक बऱ्याक पडटा हातूंत गॅसाची म्हणजे वायेची बचत जाता जो सिलींडर दोन म्हयने चलता हरशीं तो हें वापरीत जाल्यार तीन म्हयने चलूं येता चलता असो लोकाचो अणभव आसा